आमच्या देशांत न्ही शिक्षण म्हळें कांय ना ते बुकांचें शिकप चड जाता चड करून जेन्ना भुरगो ल्हान आसता तेन्ना तो शाळेंत वचपाक लागता तेन्ना ताका तें बुकांचें वजें तकलेर मारलें वता ताज्या आनी चडशें बुकांचेंच शिकयल्लें वता ह्या उलट भायल्या देशांनी जाता तितलें प्रॅक्टीकल ज्ञान दिलें वता हाका लागून भायल्या देशांनीं भुरग्यांक शाळेंत वचप म्हणल्यार एक उमेद आसता आमचें कडेन हांगा भारतांत किंवां गोंयांत सुटी आयली कांय ना आमकां बरें दिसता पूणह्या उलट तांका ती सुटी आयली कांय ना भायल्या देशांतलीं भुरगीं बेजार जातात भायल्या देशांनी भुरगीं बेजार जातात कित्याक तांकां इतली उमेद येता शिक्षणांत तांकां इतली इंट्रस्ट डॅवलप केल्लो वता तांकां पयलीं सगळें प्रॅक्टिकल ज्ञान दिलें वता मागीर हळू हळू बुक्सांनीं पुस्तकांनीं येतात तशेंच बरोवप बरोवप हें भुरग्याक जाता तितलें मागीर दिवप चड करून स सात वर्सां नंतर भायल्या देशांत तशेंत जाता की तांकां बरोवप हें मागीर दिल्लें वता कळ्ळें आनी तशेंच ओके